आं संनाय समाव ओंखाम संनाय समाव आं थौबो बाहायो कुकार बो बाहायो ओमफ्राय ओंख्रि संनाय समाव आं साराय बाहायो सारायाव ओंख्रि सङो ओमफ्राय फ्राइ फोर ना फ्राइफोर एवोब्ला आं खोस्लिखौ हाय आं लाबदादा गोबा साइसनिखौ आं बाहायो ओमफ्राय ओंख्रिफोर सङोबा जहलफोर सङोब्ला आं गार खोस्लिखौहाय आं गथा साइसनि बाहायो आं मानोना संनायाव मोजां जायो हायनायावबो मोजां जायो ओमफ्राय थौ आवहाय ओंखाम सङो कुकारावबो ओंखाम सङो खोस्लिफोरखौ आं गुबुन गुबुन रोखोमनि बाहायो मोनथाम मोनब्रैसो दं आंना संनाया खोस्लि बाहायनाया फ्राइ एवनायाव दस्रा ओंख्रि संनायाव दस्रा ओमफ्राय लाब्राफोर संनायाव दस्रा रोखोमनि बाहायो आं